से मार्च नैरोजा नैजिसे बा जुन नैरोजा नैजिथाम द' जानुवारि नै रोजा गु आगस्ट नै रोजा नैजिनै थाम दिसेम्बर नै रोजा नैजिसे